हेल्ल'

हेल्ल'

बै हाथाइनि प्रब्लेमनि सम्प'रकै इसे जेनेबा आं सावरायनो सान्दों बेवहाय नोंथाङा बधय माखासे साजेसन आंनो हरगोन

हाथाइआ दाथ' बै सिगाङाव सेंग्रा बैसोआव आं बारा गोसो होबोयाखैसै हाथाइनि जोथोन खालामनो आं सिगाङाव खुब माबा गय जायोमोन नालाय दा गय जानानै नैबे हाथाइया माखासे बै माबा जाबोदों आरोखि बेनिफ्राय गय जाबा माबा गय जाब्ला हाथाइआव थाबथायो बेनिफ्राय एरबाय थायो एरबाय थानांगौ जाहैयो आरो बे एरनायाव हनै हाथाइनि जि मोदोम दङ जायखौ हाथाइनि आलु होनो बेयो गतै ओइ बोरैबो नस्त' जायो हाथाइआ माखासे बिदिनो गेसें जाबाय नालाय ओंखाम जाब्ला बा माबा जाबा माबा जेब्लाबो हाब्बाय थायो आरो बेदर जाबा आच्चा आच्चा औ माबायदिबा जेनेबा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा

अ अ हादों अह अह आरो बेजों लोगोसे तारमाने दा